ट्रेडमिलपर ट्रेडमिल तऽ बहुत नीक भेल लेकिन ट्रेडमिल हमरासबके लेल तुरन्तमे बेबस्था केनाइ बहुत कठिन भऽ जाइए कियाकि ट्रेडमिल जे छै ओहिमे काफी पइसा लगै छै आओर हमरा अहाँके मैथिलमे ट्रेडमिलके बेबस्था घर घर नहि भऽ सकैए ओहिपर वर्क केनाइ हुनके सबके लेल छनि जिनका पास खूब पाइ छनि तऽ ओ सब ओतऽ कऽ सकै छथि लेकिन हमरासबके ट्रेडमिल एतऽ तुरन्तमे बेबस्था नहि भऽ सकैए आओर अगर अहाँ जमीनपर दौड़ै छी तऽ अहाँके खूब वातावरण नीक सेहो मिलत जमीनपर दौड़नाइ अहाँ दू चारि जगह दौड़ सकै छी दस किलो बीस किलोमीटर लेकिन अहाँ ट्रेडमिलके मतलब भऽ गेल एक्के जगह खड़ा भऽ कऽ अहाँ दौड़िऔ तऽ ओहिसँ नीक ट्रेडमिल तऽ ठीक छै अपना जगहपर लेकिन जमीनपर दौड़नाइ हमरासबके लेल बहुत सहज मानल गेल अछि आओर ओ बहुत महत्वपूर्ण रखैए